मिगी जेह्के डांस मतलब शैल लगदे ना नच्चना जेह्का मिगी पसंद औंदा ना जुम्बा पर मिगी बड़ा मज़ा आंदा पता कीऽ आंदा मिगी मज़ा की उ'त्थें कोई चक्कर निं ऐ की कु'त्थें ई लत्त फेरनी कु'त्थें बांह् फेरनी जि'यां मन करै उ'आं नच्चना बड़ा मजा आंदा जुम्बा करने ई ओह्दे कन्नै केह् होंदा एक्सरसाइज होई जंदी बंदे दी ठीक ऐ थोह्ड़ा पसीना पसूना निकली जंदा बंदा थोह्ड़ा एक्टिव रौह्ंदा ते कन्नै जेह्के मुट्टे छुट्टे बंदे होंदे ना ते उं'दे आस्तै बी ठीक ऐ पतला पुतला बंदा होई जंदा ते ठीक रौह्ंदा ओह् तां मिगी ज़ुम्बा बड़ा पसंद ऐ ते दूआ नंबर मिगी भांगड़ा बड़ा पसंद ऐ जे मज़ा आंदा ना भांगडा नच्चने ई ढोल बज्जा दे होंदे ऐ किश बी बज्जा दा होंदा ते फिर मतलब नच्चने ई बड़ा मज़ा आंदा मतलब ओह् आंदा इक भी नुहाड़े बाद आंदा साढ़ा अपना डोगरी कुड्ड डांस ते नुहाड़े बिच केह् होंदा की जेल्लै भाखां लग्गदियां लोग ग्रांंऽ दे जेल्लै ब्याह् होंदा भाख लग्गदी नुहाड़े च जेह्ड़ा मज़ा आंदा नी ढि'ल्ला ढि'ल्ला नच्चने दा आ हा आ हा केह् जादा मज़ा आंदा मतलब नुहाड़े च ते मी बड़ा मज़ा आंदा

ते बाकी मिगी इ'न्ने पसंद निं ऐ की उ'त्थें आखदे इ'त्थें इ'न्ना एक्यूरेसी चाहिदी उ'त्थें ओह् चाहिदा उ'त्थें हत्थ थुआढ़ा उ'त्थें निं पुज्जा दा एह् जेह्कियां न फ्री डांस न मज़ा औंदा इसी नच्चने ई ते कोई बी नच्ची सकदा इ'न्ना मुश्कल ऐ निं ऐ